हाँ नमस्कार मैडम बोलिय जी मैं राजस्थान पत्रिका से हूँ क्या है जीवन में आपकी अरे आपने आपने कुछ काम के लिये कहा था आप सोशल वर्कर हैं तो बताइये क्या मतलब राज राजस्थान पत्रिका से हूँ

तो मैं मैम आपका महिलाओं के लिये है मेन आपका काम महिलाओं के लिये है ठीक है तो कर देंगे अभी अभी कौन सा प्रोजेक्ट आपके चल रहा है तो यह पैंतालीस साल की महिलाऐं कोई भी यह फॉर्म भर सकती है अच्छा क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए ठीक है मैडम फिर ठीक है तो हम यह